باغبانی کی معمولات میں کمپوسٹنگ بہت سارے ہیں ہیں کہ ان کے لیے صبح ہی صبح اٹھ کر کے کیاریوں میں پانی ڈالنا بہت ہی اہم اور ضروری ہوتا ہے اگر پانی نہیں ڈالیں گے تو وہ پھول اور کیاریاں باغباں سب مرجھا جائیں گی اس لیے باغبانی کو چاہیے کہ وہ صبح ہی اٹھتے کے ساتھ وہ جو ہے باغ میں پانی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے